ये घटना मेरे साथ मैंने देखा है इसको मैं इंदौर गया था एक बार घूमने के लिए मेरी बहन बहनोई वहाँ पर रहते हैं और उनका भांजा था मेरी उम्र का था तो तो बोले चलो घूमने चलते हैं करके तो मांडव करके एक जगह है मांडव महल रानी रूपमती का महल बोले रानी रूपमती मतलब बिना नर्मदा दर्शन किए वो खाना नहीं खाती थी तो उस कारण से वो महल बनाया गया था तो हम वो महल देखने गए तो गाइड आइड भी कर लिया रहा बढ़िया अच्छे तरीके से वो बता रहा था तो गाइड ने एक चीज बोली बोले भैया यहाँ फोरनर भी आते हैं तो क्या है कि आप थोड़ा सा कोशिश ये करिये कि अवॉइड करिये फोरनरों को मतलब अगर वो अपने तरीके से वो फोटोग्राफी करते हैं बहुत बारीकी से देखते हैं चीज़ें को और बोले लोग क्या है उनको परेशान करते हैं अब अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं बोले और उनसे जबर्दस्ती बात करना मांगते हैं ऐसा तो थोड़ा सा अच्छा हम बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप बेफिकर रहिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन है न हम तो अपना घूमेंगे बढ़िया तो गाइड बता रहा था तो अब समय की टेक्नोलॉजी जब वो बता रहा था कि मतलब लगभग ढ़ाई तीन सौ फीट हम ऊपर चढ़ गए पहले तो उसने नीचे ही हमको एक कुआँ दिखाया बोलते कि देखिए ये कुआँ है अब बोले आप इसको याद रखिएगा मैं इसको बाद में आपको बताऊँगा ऐसा फिर जब हम चढ़ते चढ़ते ऊपर गए तो ऊपर उसने बोला भैया मैंने नीचे एक कुआँ दिखाया था हमने हाँ बिल्कुल दिखाया था वो बोले भैया ये देखिए ये कुआँ वो कुएँ से पानी यहाँ पर आता था ऊपर ऐसा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतनी ऊपर मतलब पानी कैसे आ जाता था वो बोले कि भैया यही तो टेक्नोलॉजी थी वहाँ से रेहेड से पानी चलता था और ये चौड़ी चौड़ी नालिया ऐसी बना के और इन लोगों पर ले आते थे पानी तो ले यार वाह यार बोले लेकिन दिक्कत क्या है भैया वो पुराने टेक्नोलॉजी को लोग समझते नहीं हैं और उसको तोड़ तोड़ के मतलब खुरद खुरद के कहीं ये कहीं वो इकोसिस्टम जो था वो थोड़ा खराब कर दिया था बोले यहाँ पर राजा बैठ के गाना सुनता था और ऐसे ऐसे बैठते थे दरबारी तो बोले मतलब इतने धीरे बोलने पर बोले आखरी तक आदमी को सुनाई पड़ता था ये टेक्नोलॉजी उनने बनाई थी लेकिन मतलब बड़ा बुरा लगा कि हमारी इतनी अच्छी धरोहर का लोगों ने नुकसान कैसा करा छोटी छोटी सी चीज़ों के पीछे मतलब कोई आदमी आया और उसमें कुछ चीज़ मार दिया तो कुछ धीरे धीरे धीरे धीरे करते हुए उसको तोड़ के ऐसा डैमेज कर दिया इस तरीके से करा नुकसान की उसकी सुंदरता ही चली गई ऐसा थोड़ा सा वो बुरा लगा था कि यार ये चीज लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी ये ऐसी बेवकूफी करते है ऐसा करके तो हमारी संस्कृति का धरोहर का तो ख्याल रखना चाहिए कि हाँ भाई कैसा क्या है मामला ऐसा ये चीज थी वो